हंजी राम राम में साम्बा शैह्र दा नागरिक रौह्ने आह्ला में साम्बा शैह्र ते निं आखी सकना नगरी आखी सकने इक इक टाउन ऐ स्माल नि'क्का जेहा टाउन ऐ ते इ'त्थें इ'यां कदें दिक्खेआ जा ते इ'त्थें कदें मतलब सूखा निं र'वा मतलब कदें पानी दी कमी निं होई इ'त्थें पर इक बारी आं इक बारी होई ही जि'यां कोई दौ तिन्न साल पैह्लें दी गल्ल ऐ गर्मियें दे दिन हे पानी दी कमी होई ही मोटर फकोइयां हियां इ'त्थें दियां पानी आह्लियां पानी सप्लाई च जि'त्थें नलके आंदे ओह् आह्ली मोटरां फकोइयां इ'त्थें ते ओह्दी बजह् कन्नै कोई पंदरां बीह् दिन पानी निं हा आया इ'त्थें साढ़े साम्बै शैह्र पूरे अकाल पेई गेदा हा पानी दा सारे लोकें दियां टैंकियां हाले कि असें इक अंडर ग्रांउड टैंकी ऐ साढ़े कोल हालाकि ऐल्ली पर ओह् बी खा'ल्ली होई गेदी ही अंदू मतलब पूरा इकदम अकाल पेई गेदा हा साढ़े घर त्रैऽ टैंकियां न त्रैनें खा'ल्ली पेई गेदियां हियां फिरी इ'त्थें इकदम अकाल पेई गेदा हा पानी पीने ई नेईं ऐ पीने ई बी थोह्ड़ा हारा बचे दा मतलब इक दो बाल्टी पीने ई बच्चे दा होना पानी मतलब मता पानी निं हा रेह् दा थोह्ड़ा हारा रेही गेदा हा इकदम मतलब मुक्कने दे टाह् पर आई गेदे हे पानी दे ते लोकें केह् लोकें लोग अंदू केह् करदे हे कि गड्डी कड्ढनी उ'नें डरमियां चुक्कनियां बसंतर चली जाना बसंतरा पानी भरी लेई आना उ'नें अपने ताहीं मतलब न्हानै न्हौने ताहीं पीने दा ते हाले कि थ्होंदा निं हा पानी मतलब पीने दा इक पैकेट आह्ली बोतलां खरीदनी पौंदियां हियां पानी पीने ई जेह्दी बजह् कन्नै बड़ी प्रॉब्लम होई इ'त्थें लोकें ई ठीक ऐ इ'यां हालाकि इ'यां ते कुछ इफेक्ट निं कीता साढ़ी जिंदगी गी पर एह् ऐ कि इस सूखे दी बजह् मतलब इस पानी दी मूजब मोटरां फकोइयां एह्दी बजह् कन्नै बडे़ सारे लोकें ई मतलब इ'यां पानी दी कमी होई जि'यां हून केईं गरीब लोग होन गे उं'दे घर पानी दा इक नलका आंदा होग ओह् कि'न्ना गै पानी भरी लैन गे फिर उ'नें ई दिक्कत होइयां बड़ी जादा कि बड़ी दिक्कत होई कि पानी निं हा उं'दे कोल पीने ई ओह् केह् करा दे हे बोतलां पैसे पैसे घट्ट न बोतल खरीदने ई जां बोतलां बोतलां आह्ला पानी खरीदी लैन ते जां अगर रुट्टी खाई लैन इ'यां करदे ओह् इक इ'यै इक इफेक्ट पेआ एह्दा साढ़ी जिंदगी उप्पर मतलब साढ़े इ'त्थें साम्बै शैह्रे दी जिंदगी दे उप्पर लोकें दी जिंदगी उप्पर इ'यै इक इफेक्ट पेआ एह्दा पर कोई निं एहदा ते कोई दिक्कत निं होंदी ऐ एह्दी ते इ'न्ना हारा चलदा रौहंदा मतलब हलाकि पर ओह् जेह्ड़ा ड्राउट मतलब सूखा अकाल पेई जाना उ'यै नेआ निं पेआ इ'त्थें एह् साढ़े इ'त्थें नगरी च ते ओह् बाकी बाकी ते ओह्दे बाद कदें इ'यै लेआ कोई दुर्घटना नेईं घटी ऐ इ'त्थें कोई मोटर नेईं फकोई ना कुछ आं ट्रांसफार्मर फकोई जंदे न ओह्दी बजह् कन्नै इक दो तिन्न दिन पानी नेईं आंदा कोई नेईं हालाकि इ'यां ते रेगुलर आंदा मतलब इक दिन छड्डियै इक दिन पानी आना गै आना कोई ओह् निं बस इ'यै ऐ इ'त्थें कोई ओह् निं पेआ मतलब मता कुछ निं पेआ उसे आह्ले मोटरां फकौने दे बाद कोई इ'यै लेई दुर्घटना दूई बारी नेईं घटी धन्यबाद